برسات کے موسم میں مرغیوں میں بیماری ہونی چاہیے کوئی عام بات نہیں ہے اگر انسان مرغی فارم میں صاف صفائی رکھے اور وہاں پر مرغی فارم کے اندر پانی آنے سے روک سکے تو وہاں پر فنگس نہیں لگے گا بیماری نہیں آئے گی اگر مرغی فارم کے اندر پانی آئے گا تو بیماری لگنے کا خطرہ ہے اگر مرغی فارم کے اندر صاف صفائی رہے گی اور پانی اندر نہیں آئے گا تو بیماری ہونے کے کوئی چانس نہیں ہیں